जों गारामा सानायाव गोबां मुलि बाहायो जोङो थुलुंसिजों जों लोङो थुलुंसिखौ जोंङो फुदुंनानै लोङो बेरेमोदैजों जों फुदुंनानै लोङो बेरेमोदैखौ जोङो थुलुंसिजों सिफ्लेनानै जोङो लोङो आरो सामब्राम गुफुर थाव गुबै खुरैआव जोङो लानानै फुदुंनानै जोङो गारामायाव फुननो हायो आरोबाव जोङो गोबां मुलि बाहायनो हायो बे मुलिफोरखौ जोङो गामिनियावनो बाहायनाय जायो गामि खाथि खालानि सुबुंफ्राबो जोंनो खिन्थानानै हरो बे मुलिफोरखौनो जों बाहायो गामि खाथि खाला मान्थिफ्रानो जोंना खिन्थानानै जोङो बे मुलिखौनो बाहायनानै न'आवनो जोङो मुलि बानायनानै फुनो बेरेमोदै जों लोङो बेरे मोदैखौबो जों लोङो आरो गुर मेथाइनि जोङो साहा लोङो गुर मेथाइखौबो जोङो गारामा सानायाव गगा मोननायाव जोङो लोङो बेजोंनो जोङो मोजां जायो आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन दंबावो मेरला गोबां गोबां मुलि दङ जों गामिनिफ्रायनो बेखौ बानायनानै जोङो लोंनाय जायो न'आव जों गासिबो सुबुंनो जोङो बेखौनो होनानै हामो गारामा सानायाव जोङो थुलुंसि बेरेमोदै जोङो फुदुंनानै लोङो सामब्राम गुफुर खुरैआव थाव गुबैजों जोङो फुदुंनानै लोङो बेजों बेखौ लोंब्लानो जोंनि गारामा सानाय गगा मोननाय गासिबो मोजां मोनो बे मुलियानो जोंनि थाखाय मोजां खालायो